का बि भाषा पढ़णु पढ़णु या पढ़ण खां पहिरीं व्याकरण जी संरचना ज़रूरी आहे ऐं ले लेख लेखु लिखण महिल उन जो इस्तेमालु कीअं कजे इहो कंदा आहिनि जीअं ॿारनि खे व्याकरण में सेखारींदा आहियूं ओ त पहिरीं व्याकरण जे बारे में ई ॿुधाए ऐं उन खे कीअं भाषा खे संतूलित कजे ले लेखण जो कोर्स असां शुरूअ में ई कयो हो जंहिं में असां खे सिंधालॉजीअ जे प्रोफेसरस ॿुधायो हो त कीअं असां जा असां जी सिंधी भाषा जो जी उत्पति थी आहे ऐं उहा हिकु हिकु शब्द जो उन्हनि ॿुधायो हो त कीअं उहा उत्पन थी ऐं असां जे हिन में आई आहे आई आईवेटा में त उन जे अनुसारु त असांजी भाषा हले व्याकरण जे अनुसारु हले छो जो उन्हनि जे बिना त पोइ भाषा बिल्कुलु असां जी ठीकु रूप न धरे सघंदी इन करे इन्हनि जो ध्यानु असां खे रखणु बिल्कुलु ज़रूरी आहे इन को इन्हनि जो संतूलन बि बाक़ाइदे रहणु खपे इहे इहे कोर्स असां शुरूअ में ई कया हुआ जंहिंजे अनुसारु ई असीं ॿारनि खे पाढ़ी पाढ़े चुका आहियूं ऐं पंहिंजे रचनाऊनि में ॿियो उन्हनि जो असीं ख़्यालु रखंदा आहियूं